दा सेंग्रा सिख्लाफोरा आच्चा जोंनि गोदोनि मावनाय दांनाय गायनाय फुनायखौ नुनानै जोंनि फिसाफोरा फिसौफोरा जोंजों गायफा फुफा मावफा दांफा फिसा हौवायानो जा फिसा हिनजावआनो जा गासैबो सोलोंनानै लानाय बायदि जादों जाबाय बेनिखायनो दा बिसोरहाबो दा संसार जानाय बेलायाव आलो गोजोन जाहैगोन बायदि आं सानो आरो दा माखासे नै गामियाव जेनेबा फोथार दं बे फोथारफोराव ज' जानानै जेनेबा कय एकजन सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै खेति बाति खालामनानै बोखाङो बे खेति बातिखौ गावसोरो लायो जों हगारो बेखौ बिसोरो जेनेबा गाननो जोमनो राननानै लायो बा बबेयावबा बेरायहैनांगौबा बेरायहैयो दा बेनि थाखायनो दा जोङो हगारदों दे फिसाफोर नोंसोर बेबायदि मावै दाङै फैसा एसे डेभलप खालामनानै बबेयावबा थांनांगौबा टाउनफ्राव थांनांगौबा नायनोबा लायनो गोसो माबा मोनसे फुजा फार्बनाव थांनांगौबा बेवहाय थांनानै नायनो हागोन होननानै जों हगारना होयो दा बेवहायनो बे गथ'फोरा एसे एनै आबाद मावनानै जा थाइसे थाइनै थाखा मोनो बेखौ गाननो जोमनो मोनबाय आरोबाव दस्रायावबो मथर गारि लानानै जेनेबा गोजान जायगायाव थांनानै पिकनिक बायदि थांनानै फैनो हायो बिदि होननानै बुंनायखाय गावसोरनो मावनानै लायो आरो बिदिनो जारनि खालामबोयो आरो खाथि खाला गाव मथर लानानै बेनोसै आरो माथो बुंबावनो आंलाय जाबाय